लश्करी कला दॅट ईज कराटे हें सुरू कॅनडा ह्या देशांत जाल्लें कराटे म्हणजे स्ट्रायकींग आट लश्करी कलेचें सांस्कृतीक वा इतिहासीक म्हत्व म्हणजे तें फक्त आमचें शरिराकूच न्हय तर आमचें मनांक लेगीत खूब उपयोगी पडटा लश्करी कलान आपल्याक आमी आत्मनिर्बर करपाक शकता लश्करी कलेची चलयांक शिकपाची खूब गरज आसा जें कितें आजकालच्या वाठारांत गजाली घडत आसा तें आमी आयकूंक वा पळोवंक सुद्दां शकना लश्करी कला आमच्यान सॅल्फ कॉनफिडन्स आनी सॅल्फ डिफॅन्स हाडपाक खूब गरजेची आसा खूब बरें पडटा जेन्ना मनशाक लश्करी कला येता लस्करी कलेचें क्षेत्रान जीं चलयो आसा तांकां केन्ना रातचें वा दिसाचें भायर सरपाक भंय दिसना तशेंस ती जर लस्करी कला येता ती लोकांक बिंदास खंयसरू खं संवसारान ओर वाठारांत भोंवपा शकता लश्करी कला शिकप ही खूब म्हत्वाची गजाल अशें न्हय फक्त चलयांकूच म्हत्वाची पूण आजकाल चल्यांक सुद्दां ही खूब म्हत्वाची आसा हातून आमचें शरीर सुद्दां घट उरता लश्करी कला ही सगळ्यांनी शिकप ही खूब गरजेची आसा